हेलो वंडरलैंड टूरिस्ट अजेंसी से बात कर रहे हैं सर मुझे एकचूली घूमने जाना है भोपाल से पचमढ़ी तो वो मुझे आप के यहाँ से गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे वहाँ का पूरा मतलब मुझे पूरा पैकेट चाहिए टूर एंड ट्रैवल का तो आप बता सकते हैं किस तरह की गाड़ियां हैं हम लोग सात लोग है हाँ सात लोग हैं हम लोगों को तीन दिन के लिए घूमने जाना है एक पारिवारिक टूर है ये तो उस हिसाब से हमे वहाँ के लिए होटल और खाने पीने की व्यवस्था ये सब चाहिए तो आप इसकी व्यवस्था करा सकते हैं क्या जी जी जी जी अच्छा उसी गाड़ी से हम लोग पूरा पचमढ़ी भी घुस घूम सकते हैं जी जी जी जी जी तो आप की आप के यहाँ किसी तरह का पैकेज होगा क्या मतलब कि सारी चीज़ें कवर हो जाए उस में गाड़ी खाना होटल सब कुछ

जी जी तो हम लोगों का जाने का है परसों तो मैं आप को शाम को और कनफौम मनाती बताती हूँ कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और ठीक है तो हम आप ही के यहाँ से गाड़ी मंगवाएंगे और आप ही के यहाँ से बुकिंग करेंगे तो मैं आप को सब शाम को और कनफ़ौम बता देती हूँ जी जी जी जी जी ठीक है और आप मुझे एस एम एस में थोड़ी और जानकारी भेज देंगी क्या जी जी मैं आप को कनफ़ौमेशन शाम को दूँगी आप मुझे थोड़ा सा और होटल वग़ैरह के बारे में गाड़ी के बारे में जानकारी लिख के भेज दीजिए ठीक है ठीक है धन्यवाद